जि'यां में हून गल्ल करनी आं रोड ते गड्डियें दे बारै च की जेल्लै असें कालेज बिच केईं बारी लोक जंदे अग्गे पिच्छे बी इयां मतलब कालेज च जाना पौंदा केईं बीर गड्डियां जेह्ड़ियां ओह् खराब होइ जंदियां केईं बारी क्योंकी केह् होंदा की गड्डियां खराब होइ जंदियां भी असें आटे शाटो बी करने पौंदे ते ओह्दे कन्नै असें जाना पौंदा ओह्दे बाद केह् होंदा की बरसात होंदी जेल्लै जेल्लै बरसांत होंदी ओह्ले बड़ियां बरखा बरदियां बड़े लेस लूस पोंदे पस्सियां ओह्दे कन्नै रोड़ जेह्ड़े बलाक रोड़ खराब होइ जंदे पर असें बड़ी मुश्कलां औंदियां ते बरसांती जेह्ड़े रोड़ ळबड़े गंदे होई जंदे इयां बी बड़ियां पस्सियां पुस्सियां पौंदियां रौंह्दियां अदे रोड़ जेह्ड़े खराब होंदे ओह्दे कन्नै बड़ी लोकें ई दिक्कत औंदी भी लोक जंदू कुदै जा र दे होन केईं लोकें दे कम्म जंदे केईं कुदै कुदै जंदे बड़े अपने कम्में गितै जंदे रौंह्दे न उत्थै जेह्ड़े उदे कम्म दा होई जंदा उनें जेह्ड़े उत्थै जानें ईं तकलीफ होंदी उत्थै नेँई पुज्जी सकदे केईं लोकें दे इंटरव्यू रेही जंदे केईं हून जियां बच्चे कालेज गै जंदे ते रोड़ दी खराब बजह् रोड़ दी बजह् कन्नै बच्चे छुट्टी मारना पौंदी कालेज उंदा कालेज मिस होई जंदा दे ओह्दे कन्नै जेह्ड़े तां ओह् होंदा एह्दे बारे ओह् कालेज रेही जंदे बड़े बारी रोड़ गड्डिां खराब होई जंदा केईं बारी ओह्दे बारै असें भी ओह् करना पौंदा गड्डियां छड्डियां केईं बारी अगर बसें औना औए तां बस भी बस खराब होई जंदी केईं बारी भी आटो करना पौंदे ते आटो करना पौंदे ते भी ओह्दे बेच जाना भी बड़ी मुश्कल कन्नै कालेज पुज्जना पौंदा ते भी जेह्डे बड़ा केश होंदा रोड़ जेल्लै खराब होई जंदे केईं बारी केह् होंदा जेल्लै पस्सियां औंदियां केईं बारी गड्डियां बी पस्सियें दे थल्ले आईजंदियां ओह्ले ओह्ले भी उंदे केईं लोकें दियां बचारे दियां मौत बी होई जंदी ते केईं लोक जेह्ड़े बचैरे मरी जंदे अपनी जान गुआऊ ड़ दे ओह्दे कन्नै बी ओह् होंदा अदे एह्दे कन्नै रोड़ दी बड़ी ओह् होई जंदी केईं बारी रोड़ केईं बारी पानी शानी औने दी वजह् कन्नै बी जे कुदै पानी जादा होई जा तां रोड़ खराब होई जंदे ते ओह्दे कन्नै बी रोड़ ओह् होंदे रोड़ जेह्ड़े पानी कन्नै भी खराब होइ जंदे जादा पानी आवै ते रोड़ मतलब इस वजह् कन्नै बड़ा परेशानी होइ जंदी होर ऊ ऊ